पबनि तिहारमे हमरा एहिठाम बहुत तरहकेँ पकवान बनैत अछि जाहिमे मुख्य पकवान हमर सबके छी खजूर जे हरेक त्यौहारमे हरेक पाबनि तिहारमे हमरा सबके एहिठाम बनबय छै ओहिमे पाबनि तिहारमे जे आओर सब पकवान अछि जाहिमे खजूर अछि पिरुकिया अछि खजूर अछि पिरुकिया अछि ओहिके अलावा जे छै ओहिमे निमकियो अछि आओर पकवानमे जे मुख्य पकवान जे हमर सबके अछि ओ अछि खजूर जे हर त्यौहारमे हर विध व्यवहारमे ओकर प्रयोग अछि